मुझे बहुत से व्यंजन बनाना आता है और बहुत मुझे पसंद है उसके अंदर मिठाइयाँ मुझे बहुत ज़्यादा बनानी आती है क्योंकि मिठाईयों का नाम सुनते ही मुह में पानी आ जाता है इसलिए मैं जब भी किसी मिठाई को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यह मिठाई मैं बना सकता हूँ यह व्यंजन आराम से मुझे बनाना आता है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मीठा डालना है या कम डालना है वो अपनी स्वादिष्ट के ऊपर डिफ़ेंड करता है तो मुझे मतलब बहुत मीठा पसंद है और मैं व्यंजन बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे मीठा बहुत अधिक पसंद है